आतां भुरग्यांक सद्दीं स्कुलांक वाचपाक मेळना तर तां किद्याक हेचे फाटसून न्हय तेंच कांय तेंची कांय अशी कारणां आसत तितूंतलां पयलां कारण म्हटल्यार सगळींच अशीं स्कुलां ती गांवांनी नासतत तीं अशीं मातशीं भायर भायर कशीं आसतत जे लांब आसतत सारक्याच खंयच्या गांवान नासतत तर तेंकां त्या गांवातसून वचपाक थंयसर गावना आसतलां ह्या एक जालां पयलां कारण तांकां तांच्या घराकडसून त्या स्कुला परत्यान वचपाक सारको रस्तो नासतलो आनी तांकां थंयसर वचपाक कसां सारक्यां काय ट्रांसपोर्टय तां आसतलो म्हणजे गाडी थंयसर बस वा किंवा अशी स्कूल बस तेंकां थंयसर ना आसतली केव्हांय जर अशी एक आसत बस तेंच्या गांवांसून ती जर ती तेंकां गांवांक ना ती थंयसर लेट पावलीं त्या वेळार ती पावंक ना जाल्यार तेंकां वेळ जातलो आनी ती थंयसर स्कुलाक पावची ना तशींच थोडीं भुरग्यांची कांय घराकडली परिस्थिती बरी नासता तर तांकां इस्कॉलाक न वचपाचो पडटा आनी तेंकां आपूण आपले पयशे कमवचेय पडटत तातून कामाक गेल्ल्या कारणान तेंकां सदींच काय एकाच टायमार असां नासता काम तेंकां सदीं असा केव्हां सकाळची शिफ्टी आसतत केव्हां रातचे शिफ्टी आसतत तर रातच्यो शिफ्टी बी आसली ते कामाक गेले जाल्यार लेट जालो मागीर ते सकाळीं उठोन तेंकां इस्कॉलाक वचांक जायना थोडी जीं आसतलीं तीं अशीं करतलीं आपण्याचां सारकें मॅनेज करतलीं पूण थोडीं आसत तेंकां आपल्या बाबा घरा कडलाय बघचां पडटलां वा तेंचे कडेन अशी परिस्थिती आसतली बाबा तेंचे कडेन पयशेच ना पयशे ना जाल्यार तीं बाबडीं इस्कॉलान वचांक कशीं हें करतलीं पयशे खंयसून हाडटलीं तेंची आवय बापूय वा घरांतली तेंकां घर इस्कॉलाक धाडचीं नात पयशेच ना जाल्यार बाबा कशीं वयतलीं तसांच पावस पावसाच्या दिसांनी ह्याच वर्सा बघा कितको पावस इल्लो मदीं हॉलिडे तेकाच गावली गोवर्मेंटाची तशींच थोडीं भुरगीं सारकीं जशीं गांवांतली आसतात तेंच्या थंयसर असो सारको पुलय नासता सारको पाणी वयतलां असां कांय नासता सारक्यां होळय नासता सारको बांदलेलो बी त्यात पावस पडल्या कारणान मोटो पावस तेंच्या थंयसर पाणी भरता आनी सगळ्याक बुडटी येता म्हणजे सगळ्याक आसां पाणी भरता थंयसर कोणाक तेंकां वचपाक कांय ना ह्यो एक कारण आसतलां ज्या कारणान तीं इस्कॉलाक वचांक तेंकां मेळना तीं सदींच इस्कॉलाक वचांक तेंकां मेळना